नमस्कार मैं प्रेम सिंग बोल रहा हूँ और मुझे भोपाल के आस पास ही अपने परिवार के साथ थोड़ा घूमना है तो मुझे थोड़ा आप कैब के रेट बता दीजिए दोनों ही तरह के कैप के रेट मुझे चाहिए एक ये है कि जिस में चार लोग बन सकें यानी ड्रायवर मिला के पाँच लोग बन सकें आप उसके रेट बता दीजिए और आप ऐसे भी गाड़ी बता दीजिए जो जिस में छः लोग बैठ सकें और एक ड्राइवर यानी सात लोग वाली गाड़ी के दोनों ही गाड़ी के आप रेट बता दें और ये भी बता दें कि कोई अलग अलग तरीक़े के कुछ आप के कुछ रेट रेट हैं क्या जैसे कि मतलब दिनभर घूमने का कुछ अलग है क्या या आप केवल पर्यटनइस्थल घुमाएंगे और उनका रेट्स कुछ अलग है जैसे भी रेट हों आप दोनों के ही रेट मुझे बता दीजिए छोटी गाड़ी के जिस में चार लोग बन सकें और बड़ी गाड़ी के जिस में छः लोग बन सकें तो दोनों के रेट का आप मुझे अंदाज़ा दीजिए धन्यवाद